अह मा खबर औ अह सुइटार गस्लायाथ' दा सान्दि ब्रैजि बाजि बेफोरबादि गांसेयाव सुइटार नायना सुइटार आरो बेफोरबायदि औ दे मा दामनिखौ नांगौबा बेसेना बेसेबांनिखौ नांगौ अह दे दे जागोन दे

मा मा नांगौबा मद'ना औ दे दे औ दे जागोन दे अह

दे दा गोजां बोथोराबो बह्रा जाथारदोंना पानसु जुथाफोर मुजाफोर गान्ना थानांगौ गानफब जोम्फबहाय थानांगौ थफि उइनु हमनानै गोजांनायाबो बह्रा जायोना अह औ औ जोंहाबो बिखुनजोया बिबादिनो जादों सिगांथिंबो अरखै उनथिंबो अर हांनांनाय गोजाङो इ गोजांनाय बोथोर बह्रा फैदोंना दा गोजांनायानो अयथासार जादों बांद्राय जाथारदों अह दे अह औ दे आरो पान दे पानसु दे दे जागोन दे पानसु जुथाबो लांगोन आङो नोंनि थाखाय पानसु जुथा मुजा आरो बिथोराव गान्नाय हायनेखफोर नांदेरगौ गोदोनाफोर जेन'बा गुसु जायैनि थान्दा सुहाबैनि गुसु जायैनि हाइनेखफोर गानदेरबा एसे मोजां जायो आरो

दे गासै गासिबखौबो ला लांगोन दे

बिदिबा दोनथ'न्सै नामा आनै दोन्थ'न्सै नामा बिदिबा दोन्थ'नोसै नामा माबाफोर नांबावगौमोन दा